हलो बोलो हाँ धान बासमती और वह चावल होता है एगो परवल है एगो सरिहन होता है धान तो कितना किस्म के है एगो तो उसी का ना चावल तैयार ना होगा चावल हाँ एको बुद्धा भोग होता है एगो है तो सबके नाम हाँ तो सबके दाम सब किस्म हैं कौन बोरा लीजिएगा बेचिएगा तो अखनी दाम न होगा दिमाग खट्टा करी वही तो कहे रहे हैं थोड़ा पचपन भोग लेगे अच्छा है हाँ अब का है जो भी लोग हो उसको साथ बोते हैं कौन चावल लेना है आइए देखिए